हेलो हाँ जी सर गणेश होटल से बोल रहे हैं मुझे खाना ऑर्डर करना है दो रोटी दो सब्जियाँ मेरा एड्रेस लिख लीजिए सर मंडोन सिटी वर्तमान नगर